हँ बोलिए ने हँ फुल बेचे बाली छी हँ ठीके छै ओड़हुल फुल छै गुलाबके फुल छै गेन्दाके फुल छै ई सब फुल छै सुनलियै अच्छा अच्छा फुल छै हमरा पास बढ़िआँ बढ़िआँ हँ सएह लऽ जाय जैबनि अच्छा नहि हमरा तऽ कोइ शिकायत नहि होलै बासी फुलके हमे ताजा फुल तोड़ि कऽ दै हियै सबके बेचै छियै कोइ शिकायत नहि अयलै आइ तक फुल मतलब बासी फुल रहै छै हमे तऽ तोड़ै छियै आ फुल आ अथी करै छी ताजा ताजा बढ़िआँ फुल रहै छै हमर हँ छै ठीक बढ़िएँ बढ़िएँ फुल छै गुलाबके ओड़हुलके सब फुल छै चमेलीके ई सब फुल हमरा पासमे छै ठीक छै अहाँकेँ पहुँच जायत एक किलो फुल एक किलो फुल पहुँचाए देब गुलाबके ओड़हुलके ई सब फुल देब पहुंँचाए हँ हँ हँ नहि ठीके छै देबनि फुल पहुँचाए नहि बासी आर नहि देबैनि बासी केना दए देबै ओ फुल देबै तोड़िके कि बासी देबै बढ़िआँ फुल देबै